औ आदा आंलै माबा लेखा फरायनाय जोबखांनानै दा बेखार जानानै दं दा मा मावनो सानदों नोंनावथ' साहा बागान दंना बे साहा बागानाव मावहैनो हागोन नामा लेबारफोर नांगौबा जुदि औ औ आंनो बे लेबारफोरबाबो जायोमोन सानसेनि मानि सानसे सानसेनिबाबो दा सानसेनि हाजिराफ्रा बिसिबां बिसिबां होयो

औ औ औ थु फिफ्ति होयो आरो मानलि मानलिफोरबो लायो नामा मासाव

दा औ औ औ आं माब्लानिफ्राय जयेन जाहैनो हागोन

औ औ ओमफ्राय खामानि मावनांगौफ्रा मा मा जागोन खामानिया औ औ

औ औ

औ औ गारि सालाग्रा टेकटरफोर सालायग्रानि खालि दंमोन नामा औ औ बिदिब्ला आं गारिबो सालायनो रोंखायो गारि सालायग्रायावनो जयेन जाहैसै नामा गारि सालायग्रानो बिसिबां होयो ओरैनो दा औ औ गारि सालायग्रानो बिसिबां होयो दा बेथनखौ

औ औ औ बिदिब्ला आं मास मोनसेनि मास मोनसेनिखौनो लानसै नामा औ औ औ बिदिब्ला अब्ला थांनानै मोजां रालायहैसै बे बेथनफोरखौ

औ दे दे दोनथनसै होनब्ला औ दे दोनथनसै दे